जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मैगंनि आबाद ओमफ्राय सबाय बेसर सिबिं बेफोरनि आबाद मावो आरो मोसौ बोरमा अमा दाउ हांसो बेफोरबायदि फिसिनानै जिउ खुङो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो आबादारि बेखायनो बिसोरो मैगं आबाद आरो जिब जुनार फिसिनानै थांना थानायनि राहा लामाखौ नागिरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव गासिबो सुबुङानो आबाद मावनानै जायो आरो बिसोरो जिब जुनार फिसिनानै बोरमा अमा दाउ हांसो लानानै गावनि थांना थानायनि लामाखौ नागिरो थांना थानायनि राहालामाया जोंनि ओनसोलाव गासिबो आबाद मावनायनि आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं बेनिखायनो जों मोसौ बोरमा दाउ हांसो फिसिनानै जिउ खुङो हांसो अमा दाउ फारौ बेफोरबायदि फिसिनानै गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ नागिरो